اردو زبان اپنی خصوصیات اور تعلق کو اظہار کرنے کے لیے ایک خوبصورت ذریعہ ہے آپ اس زبان کو شاعری نظمیں کہانیاں یا اپنے دل کی باتوں کو اظہار کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اردو میں ایک لطیفہ مثلاََ مذاق کر کے بھی اپنے احساسات کو اجاگر کرنا ممکن ہے